हमसब तऽ जनै छियै कि पहिलका बात नहि रहि गेलै आब मोबाइलमे गेमिंग

तऽ अइ सबमे मेमोरीके उतना जरुरी नहि पड़ै छै मोबाइल इतना रैम के रहै छै कि मोबाइलेसँ सारा काम हो जाइ छै तऽ हमसब इहे कहै छियै कि अपना जमानामे मेमोरी भी काम करैत रहलै हऽ लेकिन आब नया सिस्टम एलै अइसे मेमोरीके समस्या हट गेलै हऽ मोबाइल ही जादा रैम के आबे लगलै यऽ जैसे गेम हो गेलै प्रिय हमर गेम फ्री फायर हो गेलै तऽ गेम हम खेलैके कोशिश करै छी लेकिन अच्छा लगै छै लेकिन टाइम टाइमसँ खेलै छियै जादा नहि खेलै छियै जादा हम नहि मेमोरीसँ गाना उना सुनै छियै तऽ हम इहे कहम कि मेमोरी अपना जमानामे अच्छा रहलै यऽ आओर अच्छा हय लेकिन आब फाइव जी मोबाइलसँ ही सारा काम होइ छै ठीक छै